ہیلو گپتا ایجنسی سے بات کر رہے ہیں سر میں نے کل ایک ٹیکسی بک کیا تھا دربھنگہ جانے کے لیے بٹ وہ ابھی تک آیا نہیں ہے ٹائم ایک بجے تک تھا اور مجھے جلدی ہی پہنچنا ہے دو بجے تک مجھے تو سر ابھی تک نہیں آیا ہے وہ اور میں اس کو کال کر رہا ہوں میسیز کر رہا ہوں بٹ وہ کچھ رپلائی ہی نہیں کر رہا ہے نہ ہی کال اٹھا رہا ہے یہ تو بات نہیں ہوئی نا سر ہم جب بکنگ کیے ہیں تو اس کو آنا چاہیے ٹائم پہ نا اب کوئی کسی کی ایمرجنسی ہے ابھی میری ایمرجنسی ہے اور چھوٹ جائے گی کچھ تو میں کیا کروں گا بتائیے آپ کیا آپ کے پاس آنسر ہے اس کا آپ کسی کو رکھے ہوئے ہیں تو اس کو کہیے گا نا وہ تھوڑا سیریس ہو کے کام کریں اب اس کو کال پہ کال کر رہے ہیں تو وہ کال بھی نہیں اٹھا رہا ارے کم سے کم وہ بتا دے گا نا کہاں بجی ہے کال کر کے ایٹ لیسٹ بتا تو دے ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ایک تو ہو جائے گا سٹیسفیکشن تو ہو جائے گا نا کہ ہاں وہ اتے دیر میں آئے گا ہم ویٹ کر رہے ہیں لیکن وہ ابھی تک آ ہی نہیں رہا ہے تو یہ کوئی بات تو نہیں ہوئی سر اب میرے کو جلدی پہنچنا ہے تو اب ہم کیسے جائیں ارے چھوڑیے سر اب ہم کو جانا ہی نہیں ہے آپ اپنا نا ہم کو کینسل وینسل کروا دیجیے اب ہم کو جانا ہی نہیں ہے آپ کے ٹیکسی سے اتنا خراب آپ کا ورکر ہیں ہم اب کچھ کسی اور ٹیکسی سے چلے جائیں گے ٹھیک ہے اللہ حافظ